हमरा यहाँ जे छलै ने शिक्षाके केन्द्रमे बहुत नीक बहुत सुन्दरसँ सुन्दर पढ़ाइ हमरा यहाँके लइका अहाँके आइ ए एस बनिके अबै छै जइसन कि हमरा यहाँ सुदर्शन जीके बी एड कॉलेज भऽ गेल हुनकर सुदर्शन धाममे जइसे कि सुनसँ सुदर्शन प्रतिभा भऽ गेल अहाँके हमरा सबके यहाँ ई सरकारी इसकुल भऽ गेल ओहोमे बहुत सुन्दर पढ़ाइ होइए हँ यहाँके मेजरगञ्जमे भऽ गेल अहाँके ई कथी कहै छै निस्सान इसकुल हमसब भी अपना बच्चासबके बहुत सुन्दरसँ सुन्दर पढ़ाइ कराबै छी प्राइवेटसँ लेकर सरकारी तक हँ ओहिमे कहीँसँ कोइ दिक्कत नहि हइ पढ़ाबैमे हमरासबके गार्जियनसब इतना बच्चासबपर लड़कीसबपर धिआन दैए कि यहाँ बिहारके जे लड़का लड़की हइ आइ ए एस आइ पी एस हँ एस आइ सब बिहारके ही खासकऽ कऽ देखब तऽ ही मिलतै हमरासबके घरके बगलमे सरकारी इसकुल हइ एँ कुआरि मदन इसकुल राजकीय मध्य विद्यालय कुआरि मदन हमसब रोज घुमैके वहाँ जाएब कमसँ कम हर दिन एगो अभिभावक जाइ छथिन घुमैके कइसन पढ़ाइ लिखाइ होइत हइ हँ ओहि सबमे गार्जियनमे भी कमी नहि बा हमरा पञ्चायतमे पाँचगो इसकुल बा जइसेकि एगो भऽ गेल पाँच गो कथी सात गो इसकुल बा कुआरिमे राजकीय मध्य विद्यालय कुआरि मदन प्राथमिक विद्यालय अखडीहाँ प्राथमिक विद्यालय रामपत पकड़ी मध्य विद्यालय हिरोलबा राज राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुनौल महोदै एक गो भऽ गेल अहाँके कथी कहै छी सुदर्शन धाम जीके दूगो स्कूल एगो बी एड कॉलेज भऽ गेल एगो दसमी तकके भऽ गेल एक गो इसकुल आओर बा अहाँके ई सुरेन्दर सिंहके बा ओहिमे बहुत अच्छा पढ़ाइ होइए यहाँ हमर सबके यहाँ ओ सुदर्शन जीके इसकुलके सुविधा बस हइ गाड़ी हइ जिप्सी हइ सब सुविधा बा